ہمارے علی گڑھ میں اس طریقے کے بہت سارے این جی اوز ہیں جو ویکر شیکشن کی اور غریب بچوں کی مدد کرتے ہیں وہ ان کو تعلیم میں بھی مدد کرتے ہیں پلس انہیں فائنانشیلی بھی مدد کرتے ہیں باقی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کیونکہ اتنی بڑی سنٹرل یونیورسٹی ہے تو یونیورسٹی کی طرف سے بھی جو بچے یہاں انرول نہیں ہو پاتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کوئی اسکیمیں نکالی جاتی ہیں جس سے وہ یہاں یونیورسٹی میں آئیں تعلیم حاصل کریں اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو البرکات انسٹیٹیوٹ ہے ہمدرد والا جو غریب بچوں کو اپنے اسکول میں پڑھاتے ہیں اسی طریقے کی بہت ساری گورنمنٹ کی آنگن واڑی اسکیمس ہیں جس کی وجہ سے جو غریب بچے ہوتے ہیں وہ وہاں جا کے پڑھتے ہیں پلس انہیں کھانا بھی ملتا ہے اور گورنمنٹ کے جو اسکول ہوتے ہیں وہ چلائے جاتے ہیں جس سے ایک سے لے کے دس تک کی جو پڑھائی ہوتی ہے وہ بالکل مفت میں گورمنٹ کی طرف سے کرائی جاتی ہے اس طریقے کی اسکیمیں علی گڑھ میں چلائی جاتی ہیں